جی ہاں ابتدائی پرندوں کو دیکھنے والے واچر جنھیں کہتے ہیں کے لیے چند مفید تجاویز جن کی مدد سے وہ اپنے صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور فطرت سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر سکتے ہیں پیچھے میں تفصیل سے کچھ اہم نکات بیان کر چکا ہوں ابتدائی پرندوں کو دیکھنے والوں کے تجاویز صبر و تحمل سے کام لیں پرندوں کو دیکھیں دیکھنے میں وقت اور خاموشی درکار ہوتی ہے شور شرابے سے پرندے اڑ جاتے ہیں اس لیے پرسکون ماحول میں مشاہدہ کریں صبح کے وقت مشاہدہ کریں صبح کے اوقات پرندوں کی سرگرمیوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں سورج نکلنے کے فوراً بعد زیادہ تر پرندے خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں سادہ اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں شوخ رنگ یا چمکدار کپڑے پرندوں کو ڈرا سکتے ہیں پرندے یا خاکی رنگ کے کپڑے آپ کو فطرت میں ضم کر دیتے ہیں دوربین استعمال کریں اچھی دوربین آپ کو دور بیٹھے پرندوں کو تفصیل سے دیکھنے میں مدد دیتی ہے ابتدائی لوگوں کے لیے آرٹ ان ٹو فورٹی ٹو دوربین بہترین سمجھی جاتی ہے مشاہدات کو نوٹ کریں ہیں جو پرندے آپ نے دیکھے ان کی رنگت آواز سائز اور حرکات کو ایک نوٹ بک یا موبائل ایپ میں درج کر لیں